आङो जोंनाथ' सालबारि बाजार दङ बे बाजाराव मैयासो बाजार जाना थांदों बे बाजाराव आङो गांसे गस्ला नायदोंमोन आरो गाननो थाखाय गस्ला गुदुं नागिरदोंमोन आङो बे गस्लाखौ बे दखानदारा होनबाय हाब नोंनो फसायनाय बायदि मोनगोन ना मोना होनबाय आंबो देनाय हरनायलाय होनबाय आरो नायबाय नुबाय दस्रा दंना गैला गैला बेनोल' होनबाय होनबा ओरै होनबाय आङो दाना जोंथ' टिचार मानसि नोंथाङा मिथिखागौ बे हिसाबै माने जों दा दस्रा दस्रि बे कालारनिया फाख्रा सिख्रा कालारआ जोंनाव जाया होनदों आरो ओरैनो सोरखारि बिथिंनिफ्राय दंखायो जोंहा मोनसेल' कालारनि माबा द्रेसखौ जोङो सार्टखौ गाननांगौ बेनिफ्राय जिन्स लंपेन्ट गाननो मोना दस्रा दस्रि माबा टिसार्टफोर गाननो मोना बेफोरबायदि बिथोन दंखायो हिसाबै आङो बेखौ फसायनाय जायाखै आरो होनबाबो आङो सोंदोंमोन आरो बिनि दामआ बेसेबां होननानै बिनि दामआ जाहैबाय बा बेसेबांबा बाजौ बाजि रां होनबाय हाबाब आंथ' बिदिबा लानो हानाय नङा होनबाय आङो आं लानाय जायाखिसै आरो दा बे मोनसे जाबाय आरो ओमफ्राय आं बायनाय जायाखिसै आरो बायला आङो होननानै दाना सासे फोरोंगिरिखौ लोगोखौ थिनबाय आङो ऐ नोंजों समायगोनदां होननानै बियो बुंहरबाय मा बेलाय होनबाय ऐ गस्ला दङलै नै नोंजों समायगोनदां नायफैलाय नायफैलाय होनबाय आं बेहा होनबाय दाना ऐत समायगोनथ' होनबाय खननानै नायबाय दा खेवाबालानो समायगोनथ' आंजों होनबाय बियो दाना बे समायगोन होननायखाय बिनानै होबाय आङो नायबाय दाना मा जाखो दाना फसायाखिसै आरो धुइ बेबायदिखौ लायालै टिसारफ्रा मोना होनदों होनबा बे आंनि फसायनायजोंनो बिनाबो नंखागौ सरखारि बिथिं फारसेनिफ्राय जोंहा फाख्रा सिख्रा गाबनि गस्ला पेन्ट गाननो मोनखाया ओरैनो टिसार्ट आरो जिन्स पेन्ट बेखौ गाननो मोननाय बेयो सोरखारि बिथिंनिफ्राय अर्डार गैखाया बिथोन गैखाया आरो बेनोसै आरो